हमारी फसलों की गुणवत्ता और पैदावार को सुधारने के लिए जो हम ते नई तकनीकें हैं आजकल सबसे बड़ी जो तकनीक है हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कृषि के लिए उसके उत्पादन के लिए मिट्टी अच्छी होनी चाहिए और और अच्छे किस्म की मिट्टी का हम चयन करते हैं और उसमें से सिंचाई अच्छी होनी चाहिए अगर मिट्टी अच्छी होगी तो उसमें फसलें भी अच्छी होंगी और फिर फसलें अच्छी हों उसके लिए हम समय समय पर सिंचाई फसलों में करते हैं और फसलों को जितने पानी की आवश्यकता होती है उतनी ही हम सिंचाई करते हैं फिर फसलों में अगर हम किट भी लग जाते हैं तो फिर हम किट से बचाने के लिए उसमें दवाइयों का भी छिड़काव करते हैं जो समय समय पर हमें यह इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और अच्छे किस्म की फसलों के लिए आजकल है न तरह तरह की है न तकनीकियाँ भी चलने लग गई हैं सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो हमें जनता लाभ या जलाशय का स्तर भी देखना पड़ता है पलवर बिछाना और भी कई कई तरीके के तकनीकियाँ चलने लगी है जिनका हम उपयोग करते हैं